پچھلے زمانے کے مقابلے میں ہمارے علاقے میں کئی اہم پیش رفت ہوئی ہیں جن سے یہاں کی رہائشوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے مثال کے طور پر سڑکوں کی بہتری بجلی اور پانی کی سہولیات کا پھیلاؤ اور ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی جیسے اقدامات نے لوگوں کی روز مرہ زندگی کو آسان بنایا ہے تعلیم اور صحت کے شعبے میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں سرکاری اسکولوں اور صحت مراکز کا قیام لوگوں کے لیے بہتر بہت مددگار ثابت ہوا ہے جہاں تک تاریخی واقعات کا تعلق ہے تو ہماری ریاست میں کچھ اہم تاریخی تبدیلیاں ایسی ضرور ہوئی ہیں جنہوں نے خاص کمیونٹیز کو متاثر کیا ہے مثلاً آزادی کے بعد زمینوں کی تقسیم یا محاجرین کی آباد کاری جیسے اقدامات نے بعض گروہوں کو ان کی آبائی علاقوں سے ہٹا کر نئی جگہوں پر بسنے پر مجبور کیا اس کے علاوہ قدرتی آفات یا ترقیاتی منصوبوں کے تحت زمینوں کا حصول بھی کچھ برادریوں کی رہائش کو متاثر کرتا رہا ہے مجموعی طور پر ترقیاتی اقدامات نے سہولتیں پیدا کی ہیں لیکن بعض اوقات یہ تبدیلیاں مقامی ثقافت یا کمیونٹیز کی شناخت پر بھی اثرانداز ہوئی ہیں جنہیں سنبھالنے کے لیے مزید متوازن حکمت عملی کی ضرورت ہے